उठाएँ नमस्ते अरे आलू तो बीस रुपया किलो है

मिर्चा तीस रुपये किलो वह दस का किलो अरे आइए भाव से लीजिए भाव से मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा भाव से कम

हाँ बोलिए वही दस का किलो वही पंद्रह रूपया बीस रुपया चल रहा है ना आपको भाव से मिल जाएगा वही कोहड़ा तीस का किलो लौकी चालीस का किलो चलिए आपको चाहिए तो पैंतीस लगा देंगे तो हिसाब से लगा देंगे ना आपको आइए ना आइए तो ले जाइए हिसाब से दे देंगे आपको

पंद्रह रुपया पउआ सूरन है सूरन तो साठ का किलो बोलिए वही पंद्रह पंद्रह रुपये पउआ भिंडी पड़ आएगा वही बीस का किलो आइए चलिए पंद्रह रुपया लगा देंगे मुरई दस का किलो गाजर आठ रुपया किलो चलो उसी में सात रुपया किलो दे देंगे दे देने का सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ मिलेगा सब दे देंगे आइए भाव से दे देंगे आओ जल्दी वही मनगत से बोल रहा हूँ गाज़ीपुर से